हलो नमस्ते बताइए क्या बात है क्या चाहें लैपटॉप मिल जाएगा आपको हाँ तो कौन सा लेपटॉप लेंगे कौन सा लेपटॉप लेंगे आप अच्छा जैस हाँ जैसे एल जी का हुआ हाँ और चलिए ठीक हाँ एल जी वाला अच्छा लिए और अच्छा अच्छा चलिए हाँ हाँ जो आप चाहेंगे मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है अच्छा कब चाहिए आपको दो दिन बाद आ जाइए चलिए हो जाएगा हाँ आपको मिल जाएगा तो फिर आँ हाँ हाँ कई ब्रांडेड में के हैं लेपटॉप तो आप हाँ आपको तोशिबा ब्रांड है हाँ तो जो आपको चाहिए मिल जाएगा

और कोई कुछ चाहिए अच्छा तो देख लीजिए हमारे पास कई ब्रांडेड चीज़ें हैं लैपटॉप में तो जो आपको पसंद आए वह बता दीजिएगा

और देखिए हमारे यहाँ सबसे अच्छा समसम और टोसिवा का है लेपटॉप हाँ तो आप जो पसंद करना चाहते हैं वह बता दीजिए तो आपको आपके पास समसम का चलो तो आपको पार्शल हो जाएगा हम्म चलिए ठीक है हाँ हम पैकिंग करा कर आपको भेज देंगे